जोंनि बर'फोरनि ना हमग्रा आयजेंफोरखौ जेरै गुबुन मानसिफ्रा मोन्थिया बेखौ आं माखोसे बुंनायसै बेफोर जायैबाय जेखाय जेखायजों जोङो बर'फ्रा ना गुरो ना गुरनानै बर'फ्रा खबाय खबाइयाव सोयो नाया जेरै ना बालाबाथिया फिथिख्रि गोरि सिंगि मागुर बार्लि सुल बायदि आरो ना आरो ख'खा ख'खायावबो बे एखे रोखोमनि नायानो हाबो बेनिफ्राय सेन सेनावथ' बे नायानो हाबो बेनिफ्राय मुसारि मुसारिजोंबो जोंनि बर'फ्रा नाखौ बोनानै जायो आरो खाखि खाखि औवानि हेबनाय बेखौबो जों बर'फ्रा हेबनानै नाखौ सानानै दैयाव सानानै ना मोनो आरो आरो जासिगोनदां